ہمارے خیال میں ہندوستانی فلموں اور موسیقی میں محبت كو زیادہ دكھایا جاتا ہے محبت كی فیلنگ ہندوستانی فلموں اور موسیقی میں اِس كا رجحان زیادہ ہے كیوںكہ ہندوستان كے لوگ محبت عشق و عشق وغیرہ كو زیادہ پسند كرتے ہیں اور اِسی لیے جو عشق و عاشقی پر جو فلمیں بنائے جاتی ہیں جو موسیقی گائے جاتے ہیں اور جو دوسرے ناچ گانے ہوتے ہیں اُس كو زیادہ لوگ پسند كرتے ہیں اور میں ریئلٹی بیس فلم دیكھنا زیادہ پسند كرتا ہوں جس میں كہ فیكٹ كو دكھایا جائے جس میں كہ سوسائٹی سوسائٹی كی عكاسی كی جائے جس میں كہ ہمارے معاشرے كو معاشرے كا جو ایک بد حال حال ہے اُن چیزوں كو جو دكھایا جاتا ہے فلموں میں میں اُن چیزوں كو دیكھنا پسند كرتا ہوں اور ہمارا سب سے فیوریٹ اور پسندیدہ ہیرو وہ شاہ رُخ خان سلمان خان عامر خان ہیں